पहिला जुग रहै जे आदमी इनार पर पाइन भरै इनार सुखा जाइक तऽ मानि लिअ जे सबेरे जे पानि भरि लेलनि से मतलब ठीके छै बादमे भरलनि हुनका किछु कादो बाउल ओहिमे आबि गेल एहिमे सऽ छानि छानि कऽ घैलमे माटीके घैल रहै ओहिमे रखलनि सब गोटा पोखरि के पानि सऽ भानस हुए आबके जे ब्यवस्था छै जे नल के कल भऽ गेल छै कल मतलब चला कऽ हैन्डिल चला कऽ पानि भरलहुॅं पानि भरिकऽ मतलब एकरा अथी केलहुॅं गरमी के समय भेल कल पानि छोरि देलक लेयर चलि गेल अन्दर मोटर लगा देने छी मोटर सऽ मोटर सऽ पानि आयल तऽ मोटर बन्द भऽ गेल नल जल के व्यवस्था सरकार लगेने छथिन टाइम टेबुल सऽ पानि दै छथिन एक एक घण्टा तीन बेर एहि सऽ आदमी यूज केलक पानि सऽ आ मानि लिअ आ नलजल के कोनो भङ्गैठ गेल मोटर खराप भऽ गेल किछु भऽ गेल तऽ अपना जदी कलमे पानि सुखा गेलै तऽ दोसरके कल सऽ पानि लेलहुॅं हँ तऽ अपना कल रहल नलजल के पानि रहल तऽ आजादी रहल दोसर के कल पर सऽ पानि लेलहुॅं बेटी पुतौह तऽ जाय नहि सकै छथि दोसरके आङनमे घर आब मतलब जे अपना मतलब साउस छनि ससुर छनि धीयापुता एहि लायक भऽ गेल छनि तऽ दोसर के आङन सऽ पानि लेलहुॅं तऽ अपना कल सऽ जदी अबैया तऽ मतलब दस बाल्टीन सऽ होइया दोसरके कलसऽ पानि लेलहुॅं तऽ पान सऽ सात बाल्टीमे काज चलाबऽ के अछि एहिमे नहाय के अछि धोअऽ के अछि बरतन बासन कपड़ा लत्ता सब करऽ के अछि ठंढा के मौसम एखन अछि तऽ कलमे किछु पइनि एखन दैया तऽ अपना कलसऽ यूज केलहुॅं हैन्डिल लगाकऽ हैन्डिल चलाकऽ सेहो केलहुॅं नहि भेल तऽ मोटर लगा देने छी मोटर सऽ अपन मतलब मानि लिअ जे एहिमे सऽ पानि घिचलहुॅं अपन सब काज कयलहुॅं नमहर परिवार अछि तऽ बरतन बासन ऐंठ कूठ दुनिऑं जहान जतेक अछि एहि सब सऽ धोलहुॅं धोलहुॅं हँ केलहुॅं ओनाहिते पानि के अभाव जदी भऽ गेल तऽ मानि लिअ जे दोसर के कल पर सऽ हमसब लेलौं